आं गावनो जुनादफोरखौ जोथोन लायो न'आवनो अमा दाउ मोसौ बेसोरखौ आङो जोथोन लायो बेसोरखौ आदार होनायनिफ्राय मोसौफोरखौ गांसो जानो थाखाय फोथाराव खाहैयो आरो जुनारफोरखौ खानो थाखाय एसे न'नि गोजानाव मोसौनो थाखाय गलि बानायो आरो दाउ हांसोनो गग्रा बानायो आरो अमानो थाखाय गन्द्रा बानायो एसे न'नि गोजानाव बानायो नङाब्ला बिसोरनि खिनाय हासुनायफ्रा मोनामो बिनि थाखायनो एसे जों जानगाराव लाखिनांगौ दोननांगौ नङाब्ला बिसोरनि मोनामनाया जोंनि देहायाव हाबोब्ला बेराम जायो बिनिखायनो जोङो हागौमानि गोजानाव एसेे गोजानाव जानगाराव खानानै दोननांगौ जोथोन लानांगौ अब्ला मै बिसोरनि खिनाय हासुग्रा हासुनाय मोनामनाया जोंनि देहायाव हाबा आरो जोंनि देहाया जोथोनै थानो हायो